हाँ जी बताइए हाँ मैं भारतीय जीवन बीमा से बोल रहा हूँ कितने तक का नहीं ये नहीं बक क्योंकि एक साल का रहता है डेढ़ लाख रुपये और पर एक साल से और जाना है आना है आपको है दो साल तो ज़्यादातर ये है दो लाख रुपये हो जाते है अब पाँच साल का कराना है तो पंद्रह लाख रुपये में कर सकते हैं और ढाई साल का करना है आपको तो डेढ़ लाख रुपये में हो सकता है और दस साल के लिए आपको करना पड़े तो आप सात आठ लाख में कर सकते हैं ये है

नहीं नहीं ये हो नहीं पाया क्योंकि डेढ़ लाख से तो ही शुरू है कि अपन डेढ़ लाख में एक साल साल का कर सकते हैं अगर आपको डेढ़ लाख तक तो मैनेज करना ही पड़ेगा नहीं नहीं इसमें नहीं हो पाया क्योंकि आप समझते हो कि और भी लोग हैं उनका भी करना पड़ता है वो डेढ़ लाख से नीचे तो वो होगा ही नहीं क्यों वो एक साल का मैनीमेन्ट ही है डेढ़ लाख हाँ ठीक है ठीक है आप आ जाना फिर मैं बता दूँगा वो है अपने ग्वालिअर सन में आ जाना एल आइ सी बारतीय जीवन बीवा निगम नहीं है टैम रहेगा अपना सूबह नौ से साम के छः बजे तक हाँ ओके ओके